جیو دکان سے بات ہو رہی ہے موبائل دکان سے بات ہو رہی ہے نا مجھے ایک نیا سم لینا ہے جیو کا مل جائے گا آپ کے یہاں تو اس کے لیے کیا کیا ڈاکومنٹس لانا ہے جی جی جی اچھا تو کب سے کب تک دکان کھلی رہتی ہے اچھا جی جی دیکھیے ہمارے ہمارے یہاں جیو اچھا چلتا بھی نہیں ہے پتا چلا ہے کہ آپ کے یہاں لینے سے اچھا چلے گا تو سوچا موڈ اچھے کل آ جاؤں سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر شکریہ